میرے ضلعے میں بہت طرح کے عبادت گاہیں ہیں جیسے مسلمانوں کے لیے مسجد ہندوؤں کا مندر عیسائیوں کا گرجا گھر اور سکھوں کا گرودوارا اس کے علاوہ بہت سارے عظیم لوگوں کی قبریں اور مزاریں بھی ہیں ہمارے شہر میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں مل جل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں ہمارے شہر میں ہر تہوار بہت خوشی خوشی منایا جاتا ہے اور بہت رسموں کے ساتھ منایا جاتا ہے جیسے عید دیوالی ہولی کرسمس گرو پرب وغیرہ ہر تہوار سب مل کر مناتے ہیں